ہمارے یہاں علاقے میں زیادہ تر لوگ زو گیا جاز کے انٹرنیٹ ڈیٹا پلان استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کی کورج اچھی ہے قیمت مناسب ہے اور انٹرنیٹ کی رفتار بھی کافی بہتر ہے زیادہ تر نوجوان زونگ کی یوٹیوب اور سوشل میڈیا پیکیجز کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے استعمال کے مطابق ہوتے ہیں ہمارے خاندان نے زونگ کا ڈیلی انٹرنیٹ پیکیج منتخب کیا ہے کیوںکہ ہم روز مرہ صرف معمولی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ واٹسپ فیسبک اور گوگل سرچ یہ پلان نہ صرف سستا ہے بلکہ ہمارے استعمال کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے کچھ لوگ جاز کے ماہانہ پیکیجز بھی استعمال کرتے ہیں خاص طور پر وہ افراد جو آنلائن کام یا تعلیم سے وابستہ ہی ہیں اگر آپ چاہیں تو

استاد مقامی لہجے میں یا مختصر بھی کر سکتے ہیں